हमे ने जे छै अपना पहुनासँ अच्छे सँ व्यवहार करय छियै ओकरा साथ हँसी मजाक करय छियै ओकरा साथ हमे खेलय कुदय छियै ओकरासँ अच्छेसँ व्यवहार करय छियै बातचीत अच्छेसँ करय छियै किछु बनाबय छियै तऽ ओकरो खाइ लए बुलाबय छियै ओकर साथ खेलय कुदय छियै ओकर साथ रहय छियै ओकर साथ अच्छेसँ व्यवहार भी करय छियै बोलय छियै ओकरा साथ घुमय लए जाइ छियै जे भी करय छियै बहुत अच्छेसँ करय छियै आओर घुघुलि मिलीके रहय छै मेन बात तऽ यही छै ने कि ओकरा साथ घुलि मिलीके रहना छै एकरा खातिर ओकरा नऽ हमरा व्यवहार बहुत अच्छा लागय छै आओर हमर खाना ओकरा बहुत पसन्द पड़य छै अइ खातिर ओ हमराके बनायल कोइ भी खाना बनाबय छै तऽ कोइ भी सामानके जरूरत पड़य छै तऽ हमरा से बेहिचक उ माँगय छै आओर हमरा अच्छा लगय छै आओर ओकरो अच्छा लगय छै हमरा सँ कोइ भी सामान माँगय छै अगर ओकरा जरूरतो के सामान हमरा पास मिल जाइ छै ओकरा जे चाहियै ओ बेहिचक माँगय छै ओकरामे शर्म नहि करय छै ओकरा हमर व्यवहार लागय छै अच्छा नहि हम ओकरा किछु बोलय छियै ओकर सबके रहन सहन हमरा सब से बहुत अच्छा छै तऽ इसलिये ओकरा अच्छा व्यवहार करय छियै तऽ ओकरा हमरासँ माँगयमे